जेना सभ शिवरात्रिमे सिमरिया जाइत छलै तऽ हमरो मोन होइत छले जे हमहूँ जैतहुँ सिमरिया तऽ हम अपन माँ पापाकेँ कहैत छलियनि हमहुँ जायब सभ जाइत छलै तऽ अबैत छलै तऽ कहैत छलए नीक लागैत छै सभ एके सङ्गे रहैत छी घूमैत छी सभकिछु देखैत छियै मूड़न होइत छै मुर्दा सेहो जड़ायल जाइत छै तऽ सभ कहैत छले तऽ हमरो होइत छले जे हमहूँ जैतहुँ एक बेर देखतियै मम्मी पापाकेँ कहैत छलियनि मम्मी पापाकेँ कहैत छलियनि बहुत मेला लागल रहैत छै बहुत तरहके आदमीसभ रहैत छै बहुत भीड़ रहैत छै गङ्गा स्नान सेहो करैत करितहुँ तऽ मम्मी पापाकेँ हमहूँ जिद करैत छलियनि हमहुँ जायब सभ अबैत छले तऽ इएहसभ कहैत छले हर साल हमरासभके एहिठामसँ जाइत छै तऽ हमरो मोन बहुत होइत छले जे जाइ लेकिन आब एक मोन होइए जे हमहूँ जइतहुँ एक बेर नहैतहुँ गङ्गा स्नानो करितहुँ देखबो करितियै जे केहन छै सिमरिया केहन मने मूड़नसभ होइतै तऽ हमहूँसभ देखितहुँ आओर हमरोसभकेँ नीक लगिते